सिंधी परियां खां ई पधिरा असां जूं वॾियूं अॻे पतलून कुरितो रओ ऐं नक में ॻाढ़े पथर जो भुलो पाईंदियूं हुयूं ऐं मर्द वरी पैजामो ऐं पतलु कुरितो पतलून वग़ैरह पाईंदा हुया हाणे पर मर्द पेन्ट शर्ट जीन्स वग़ैरह पाईंदा आहिनि तीअं ज़ालू बि पाण खे जीअं जीअं ज़माने अनूसार चेन्ज कंदियूं रहनि थियूं जीअं साड़ियूं कुरिता पेन्ट शर्ट पाइणु लॻी विया आहिनि असांजा जेके ॾिण वार आहिनि से घणाई आहिनि पर मां कुझु तव्हांखे ॿुधायां थी थधिड़ी चालीहो थियो महालक्ष्मीअ जा सॻिड़ा थिया ॾियारी थी तिरमूरी थी लाललोई थी चेटीचंडु थियो वग़ैरह हुनजे बारे में मां तव्हांखे थोरो वधीक ॿुधायां थी थधिड़ी जे बारे में थधिड़ी माना असां हिकिड़ो ॾींहुं अॻु में ई पचाए रखंदा आहियूं जीअं लोला थिया बेसणी थियूं दाल पता फुलिका वग़ैरह थिया भाॼियूं करेला थिया भींडियूं वग़ैरह तरे रखंदा आहियूं ऐं असां ॿिए ॾींहु उहो थधो चुल्ह थधी कंदा आहियूं ऐं असां शीतला माता जी पूॼा कंदा आहियूं ऐं उन चालीहों जीअं चालीहे में असीं बहिराणा कढंदा आहियूं चालीह ॾींहुं घणाई माण्हू व्रित रखंदा आहिनि बहिराणा निकिरंदा आहिनि छेॼियूं छेॼियुनि सां बहिराणे खे मौज मस्तीअ में खणी करे दरियाह ताईं पहुचंदा आहिनि दरियाह ते पलव पाईंदा आहिनि छेॼ हणंदा आहिनि ऐं पंजड़ा पिणि ॻाईंदा आहिनि जंहिं में सभई सिंधी गॾिजी नाच नाच गाना कंदा आहिनि महालक्ष्मीअ जा सॻिड़ा जेके श्राधनि जे विच में ईंदा आहिनि अठें श्राध ते महालक्ष्मीअ जो श्राध इहो महालक्ष्मी जे ॾिणु ईंदो आहे जंहिं में असीं धा सोरहां ॾींहुं उनखां अॻु में ई सोरहां ॻढियूं पाए धाॻनि खे ब्राह्मणी वटां वठी ईंदा आहियूं जंहिंखे पीलो कलर हणी करे असांखे ब्राह्मणी ॾींदी आहे उहो असां पाईंदा आहियूं ऐं उहो असां संभाले करे पाईंदा आहियूं जीअं असांजो हेठि न किरे ऐं उनजे लाइ असीं महालक्ष्मीअ ॾींहुं सतपुड़ा ठाहींदा आहियूं घणाई माण्हू त बिस्किटनि ते कंदा आहिनि जीअं जीअं रवाजु थींदो फिरंदो थो वञे तीअं अॼु कल्ह बिस्किटनि ते ऐं ॿाम्भराणी पाण चवनि थियूं असां किथे कंदासीं सतपुड़ा सो बिस्किटनि ते जीअं बिस्किट रखण में बि ईंदा आहिनि बिस्किटनि ते असांजी उनजी घोड़े ते पूॼा कराईंदा आहिनि आखाणी ॿुधाईंदा आहिनि कपहि या हथ में ॾींदा आहिनि ऐं असीं चौ मुखो ॾीओ घर मां ॿारे करे वेंदा आहियूं उनखां पोइ ॾियारी आहे ॾियारी में असीं घर में सफ़ाईयूं ॿफ़ाईयूं वग़ैरह कंदा आहियूं घरनि में ॾीआ ॿारींदा आहियूं फानूसा लॻाईंदा आहियूं ऐं महालक्ष्मी माताजी पूॼा कंदा आहियूं हटड़ियूं घर में रखंदा आहियूं हटड़ियूं में असां लाई मिठाइयूं हीउ सभु रखंदा आहियूं ऐं काना ॿारींदा आहियूं रातिजो हटड़ियुनि में असीं खीर में कच्चे खीर में सोनु पंज सिका चांदीअ जूं मुर्तियूं रखी करे असां उहो पूॼा कंदा आहियूं अखियुनि ते ऐं ॾंदनि ते रखी असां उन्हनि लाइ पूॼा कंदा आहियूं उनजी पूॼा कंदा आहियूं ऐं ॿा पोए काना ॿारे करे असां पंहिंजी उहा ॾियारी जी असां समाप्ती कंदा आहियूं चेटीचंडु जीअं तव्हांखे मां ॿुधायमि भई चालीहे में ईंदो आहे चेटीचंडु खां असांजो नओं साल चालू थींदो आहे जंहिं में बि असीं धामधूम सां बहिराणा कढंदा आहियूं नचंदा टिपंदा वेंदा आहियूं दरियाह ते ऐं असीं पलव पलव ऐं अखा वग़ैरह पाईंदा आहियूं लाललोई ईंदी आहे लाललोई में बि असां लाललोई ॿारींदा आहियूं तिरमूरी थींदी आहे जंहिं में असीं तिर तिर तिर हिक ॿिए खे ॾींदा आहियूं ऐं मूरियूं वग़ैरह खाईंदा आहियूं उन्हनि ॾींहनि में अहिड़े अहिड़े क़िस्म जा घणाई ॾिण वार आहिनि पर मां तव्हांखे थोरे मे इहो ॿुधायमि